जय झूलेलाल मां गुजरात जे सूरत शहर में रहंदी आहियां हिते जाम माण्हू हथु कढ़ाई करण लाइ मशहूर आहिनि माण्हू चनिया चोलीनि ते कांच सिंधी कढ़ाई कश्मीरी वर्क ऐं अलॻि अलॻि तरीक़े जा पैटन भरे उहे ॿाहिरि मोकिलींदा आहिनि जेके सॼी दुनिया में पसंदि कयां वेंदा आहिनि मुंहिंजो बि हिकु पसंदीदा सिंधी कढ़ाई वर्क आहे